गाय माल जे ओहि टाइममे बिमार पड़ै छलै तऽ पहिने तऽ लोक छलै कि गाँवेमे कोइ एकटा बैद्य रहै छलै ओ आयल देखलक कि माल पाउज नहि करै छै ओकरा थुथुन सँ पसीना नहि जा रहल छै तऽ ओकर ओ उपचार करै छलै अखन आब तऽ अथी सरकारी ई बिज्ञानिक नियम भऽ गेलै तखन तऽ अखन डॉक्टरके बजायल जाइ छै डॉक्टर ओकरा देखलक ओकर उपचार केलक ओहि ढङ्गके ओकरा दबाइ देलकै जॅं ओहि सँ ठीक नहि भेलै तऽ फेर दोसर डॉक्टरके बजेलहुॅं दोसर डॉक्टर ओकरा बढ़िआँ सँ फेर चेक केलक तखन ओकर ईलाज चलैत रहै छै ताहि सँ ओकरा जखन गाय भैँसके मुँहमे पाउज करऽ लागैया तखन हमसभ बुझै छियै आब ई गाय भैँस ठीक भऽ गेल तऽ वएह उपचार हमसभ करै छी अखनो तक तते बैद्य सभ छै कि ओ जङ्गली दबाइ सँ ठीक कऽ दै छै जङ्गलियो दबाइ एहन एहन छै कि अखन ओ कोनो बीमारी होइ छै तऽ जङ्गली बेसी काज करै छै ओ सऽ ई ई अँग्रेजी सँ बेसी जङ्गलिए मालजालके लेल बेसी फायदामन्द होइ छै जेना पेट फुलि जाइ छै ओहिमे जमाइन पीस कऽ ओकरा पियाल जाइ छै जेना ओकरा ठण्डी लागि गेलै तऽ ओकरा अखन करू के तेल पियाल जाइ छै करू तेल सँ ओकरा मालिश कायल जाइ छै भैँस सभके तखन ओ जाय कऽ ठीक भऽ जाइ छै करू तेल मालिश केलासँ ओकरा शरीरमे गर्मी बढ़ै छै ओहिसँ मालजाल ठीक भऽ जाइ छै